अच्छा अच्छा अच्छा आप टमा डोडिया मैम बात कर रहे हैं एनजीओ से बात कर रहे हैं तो आप हमारे गाँव में सेल्फ सेल्फ सर्विस करना चाहते हैं मतलब कुल मिला के गाँव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं वहाँ पौधे लगाना है जिससे हमें अच्छी आक्सीजन मिल पाए और पर्यावरण का संतुलन बना रहे अच्छा और गाँव में आप जो वह गोबर के कंडे बना कर उनको ओनलाइन बेचना चाहते हैं जिससे मेला जो है वह अपने आप में एक मज़बूत मज़बूती प्राप्त करे और आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो जाए तो और और और कौन सी योजना है आपके इस एनजीओ में छा दूत दूत से भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं हमारे गाँव में तो आपकी जो कम्पनी आप डालेंगे हमारे गाँव में उसमें दूध से बिस्किट जैसे मटर है बटर है दूसरा अपना घी बनाना है आइसक्रीम बनाना है इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट आप बनाएंगे क्या अच्छा तो फिर तो हमारा गाँव हमारा गाँव बहुत अच्छा बन जाएगा अच्छा अच्छा तो फिर कब तक आ रहे हैं आप हमारे गाँव में नहीं नहीं हमारे गाँव में आप अगर एनजीओ ले कर आ रहे हो तो बहुत अच्छी पहल है आपकी और हम चाहते हैं कि आप हमारे गाँव में आएँ और आपके आपके एनजीओ का विस्तार करें और हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे उसमें है ना और देसी कंडे भी हम बनवाएंगे हम पेड़ पौधे भी लगवाएंगे फलदार पौधे भी उसमें लगवाएंगे फ़्री गार्ड की व्यवस्था भी हम करेंगे है ना तो फिर आइएगा आप स्वागत है हमारे गाँव में आपका ठीक है ओके